हा म मां मनिष था ॻाल्हायो तव्हां हा मां इएं मां उल्हासनगर मां हिते सूरत घुमणु आईं आहियां हा डुमस ते आईं आहियां अच्छा अच्छा इएं पोइ त तव्हांजो हींअंर सूरत सूरत इस्टेशन ते बिठी आहियां हा मूंखे हुते डुमस ते घुमिणो आहे त पोइ तव्हां कहिड़े हिसाबु सां कंदा पंज पंज अच्छा उते अच्छा त उते उन हिसाबु सां घणो वठंदा तव्हां सॼे ॾींहं जे हिसाबु सां

ॿुधो हुनखां थोरो घटि वठो त सुठो ई आहे मुंहिंजी साहेड़ीअ जो भाउ आहे हुन पंदरां सौ में घुमाए आहियो सभु त हुन हिसाबु

ॿ हज़ार वठो न तव्हां बराबरि वठो सही अघु हुन में छा छा घुमाईंदा आहियो तव्हां हा ॿुधो ऐं हुते म बिच में ॿारनि जी रांदि रांदियूं रमण जो सिस्टम आहे हिते अच्छा इएं हा हा ठीकु आहे ऐं ॿुधो हुनजो माण्हूअ जो नंबर मोकिलियो केॾी महिल ईंदा उहे हा हा हा मूंखे होटल बि ॾेखारिजो हा ठीकु आहे ठैंक्यू जय झूलेलाल